जब हम लोग खेलने के लिए जाते हैं तो ग्रामीण आदमी जो बगल का होते हैं बहुत सपोर्ट करते हैं हम सब खेलने में भी भी भी मनोबल लगता है जो कि ग्रोन ग्रामीण आदमी बहुत सारे सपोर्ट कर रहें है जो कि तुम अच्छा खेलते हो तुम अच्छा बॉलिंग करते हो तुम अच्छा बैटिंग करते हो तुम अच्छा फील्डिंग करते हो अ ग्रामीण ग्रामीण आदमी बहुत सपोर्ट करते हैं खेल के माध्यम में जैसे गाँव घर में मेरे घर के बगले में एक चाचा हैं वो बोलतें हैं तुम बढ़िया खेलते हो वो अच्छा बॉलिंग करता है वो भी अच्छा फील्डिंग करता है तुम ऐसे ही खेलो आगे जाकर बढ़िया खेलेगा ग्रामीण आदमी बहुत सपोर्ट करते है खेल के दौरान में बहुत जादे सपोर्ट मिलता है घर में भी और ग्रामीण आदमी अ अगल बगल के जब हम खेलने जाते हैं तो बोलते हैं चलो बढ़िया बात है चलो देखेंगे ये खेलेगा इसका खेल देखने में मजा आता है बढ़िया से बढ़िया खेलता है इसका फील्डिंग भी बढ़िया होता है बैटिंग भी बढ़िया होता है बॉलिंग भी बढ़िया कर लेता है बहुत अच्छा खेलता है ये बच्चा चलो देखते हैं ग्रामीण आदमी यही सब बोलते हैं जैसे गाँव में क्रिकेट होता है तो या टूनामेंट होता है तो आदमी देखने के लिए पहुँच जाते हैं चलो उसका मैच है जरुर से जरुर उसका मैच देखेंगे कम से कम एक घंटा निकाल कर ग्रामीण आदमी यही सोचते हैं जो एक घंटा निकाल लेंगे तो उसका मैच देखेंगे वो अपना गाँव घर का बच्चा है जो बेहतर खेलता है या नहीं खेलता है चलो देखेंगे जो कि बढ़िया खेलेगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा जो कि उसका ग्रामीण बच्चा है जो उसका फलाना का बेटा बढ़िया खेल दिया उनके घर के बगल का है ये सब सपोर्ट करते हैं ग्रमीण आदमी और क्या जो कि सपोर्ट करने में उनको भी मजा आता है देखनें में लगता है जो बच्चा को हम सपोर्ट कर रहें है तो वो आगे जाएगा तो मेरा भी नाम लेगा जो सपोर्ट करनें में उज थे आदमी जो हमको ग्रामीण आदमी वो सपोर्ट किए हैं खुल कर कोई रोक ले कोई ठोक दे मगर वो सपोर्ट किए हैं ग्रामीण मैं यही बा अच्छा बात है का का आदमी अच्छा होता है तो का ख़राब होता है ये सब बात है ग्रामीण आदमी और कोई बात नहीं